अॼ जे ज़माने में बेरोज़गारी त ॾाढी आ्हे त हर कोई अॼुकल्ह इहो ई थो सोचे की अॻिते कीअं वधिजे त छा थो थिए की जीअं ॿार आहिनि जेके ट्वैल्थ पास करे निकिरनि था ॿार या जेके ग्रैजुएशन करे निकिरनि था त उहे नथा सम्झी सघनि की असांखे केॾी फील्ड में वञिणो आहे या असांखे छा करिणो आहे अॻिते त सरकार थोड़ी सी पहल करे या थोरो सो अञा पंहिंजो जेको दायरो अथनि उहो वधाए प्रचार करे वञी वञी करे जीअं ॿारनि जेके ॿार आहिनि हुननि खे मुशकिल न थिए कोई बि निर्णय खणण में कि उहो बीकॉम खां पोइ छा करे या ट्वैल्थ खां पोइ छा करे छा थींदो आहे की ऐं सरकार इहो कम करे छोकी अॼुकल्ह जेके प्राइवेट कंपनियूं आहिनि अगरि उहे अचनि थियूं ॿारनि जो इंटरव्यू वठनि थियूं त अगरि पंज सौ ॿार आहिनि त उहे केवल पंज या ॾह ॿार सिलैक्ट करे पाण सां हुन कंपनी में खणी थियूं वञनि त जेके पंज ॾह ॿार त विया लेकिन जेके ॿिया ॿार आहिनि उहे त पोइते रहिजी वेंदा न त इहो सरकार करे की सरकारु कुझु अहिड़ो उपचारु कढे अहिड़ो प्रचारु करे कि जेकी ॿिया ॿार रहिजी था वञनि या कॉलेज में जीअं ॿार वञनि था त हुते हुननि खे ओहिड़ो मौको मिले उहो प्लैटफॉम मिले की ॿार हुता ई सिलैक्ट थी वञनि कि हुननि खे प्राइवेट कंपनियुन में इंटरव्यू ॾियण ॾियण जी ज़रूरत ई न पए